खाॼनि जी मिठाई सिङर जी मिठाई लोल मिठो लोलो मिठो चोथो गांइ जी माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरुनि जो हल्वो पटाटनि जो हल्वो जलेबी गिहर रसगुल्लो माजून सतपुड़ो मिठाई मिठाई